सांप ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं और ऐसे समय में जब बारिश हो रही है या कहीं पर घांस फूस या ज़्यादा जंगल टाइप का एरिया है उस एरिये में ना जाएं और ऐसी जगहों से बचें कि जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सांप के काटने से बहुत ज़्यादा नुक़सान होता है पूरे शरीर में ज़हर फैल जाने से ज़हरीला बन जाता है यहाँ तक कि आप को मौत का भी सामना करना पड़ सकता है इस लिए आप घांस फूस या बाग़ बग़ीचे या जहाँ पर खुले मैदान हैं नहीं जाना चाहिए ऐसे ही जगहों पर ये कीड़े मकौड़े निकलते हैं